असांजे दिल्लीअ में अधिकतर धार्मिक स्थल आहिनि जीअं अक्षरधाम आहे औरि बंगला साहिब आहे इंडिया गेट आहे माण्हू ईंदा आहिनि हिते घुमणु कुतूब मीनार आहे ॿाहिरां इलाही टूरिस्ट ईंदा आहिनि असांजे दिल्लीअ में ॾिसण जे लाइ औरि हिते असांजे विचलो मौसम हूंदो आहे ॿारनि जी गर्मियुनि जी छुटियूं पवंदियूं आहिनि जीअं मई खां वठी जुलाई ताईं हिते घुमण जो मौसम हूंदो आहे गर्मी पवंदी आहे लेकिन इहा हिते हिन टाइम ते माण्हू वधीक घुमण जे लाइ ईंदा आहिनि छोकी चारई पासे सभिनि ॿारनि जा स्कूल बंदि हूंदा आहिनि त इते माण्हू ईंदा आहिनि घुमंदा आहिनि फिरंदा आहिनि औरि इंजॉय कनि कंदा आहिनि हितां जा हितो जी चाट पापड़ियूं ऐं सभु खाईंदा आहिनि हितां जा फेमस आहिनि चाट पापड़ी वग़ैरह ऐं त ईंदा आहिनि औरि घुमंदा आहिनि शॉपिंगा कंदा आहिनि हिते अची करे औरि धार्मिक स्थलन ते वेंदा आहिनि अक्षरधाम वग़ैरह वेंदा आहिनि सुठा सुठा नज़ारा ॾिसंदा आहिनि फाउंटेन ॾिसंदा आहिनि हुते शो थींदा आहिनि औरि इलाही पर्यटकनि जी हुते सभु पंहिंजी सैल्फियूं वठंदा आहिनि या पंहिंजे मूमेंट्स खे यादगारु ठाहींदा आहिनि फोटू वोटू खिचंदा आहिनि चारई पासे वेंदा आहिनि घुमंदा आहिनि गुरुद्वारनि में वेंदा आहिनि हुते अची करे लोटस टैंपल बि आहे असांजे हिते जिते माण्हू वेंदा आहिनि ऐं लाल किलो आहे दिल्लीअ में ॾिसण लाइक़ु आहे उहो बि हुते बि बाज़ारि लॻंदी आहे पूरी हुतां बि माण्हू शॉपिंग वग़ैरह कंदा आहिनि टूरिस्टनि खे टूरिस्टनि खे इलाही मज़ो ईंदो आहे हिते अची करे असांजे हिते जा कल्चर ॾिसी करे असांजे हिते जा पहनावो ॾिसी करे असांजे हितां अची ॾिसी करे उन्हनि खे वणंदो आहे इलाही औरि असांजे हितां जा पहनावा वठंदा बि आहिनि पाईंदा बि आहिनि उन्हनि खे ॾाढो सुठा लॻंदो आहे हितां जा सभु कुझु अची करे खाइण पीअण बि हितां दिल्लीअ जा इलाही सुठो आहे जो मज़ा वठंदा आहिनि उहे दिल्लीअ में अची करे टूरिस्ट बारिश जो मौसम इन में माण्हू घटि अचणु पसंदि कंदा आहिनि छोकी हुन टाइम ते हिते अलाई किच किच थी वेंदी आहे और माण्हू बारिश में घुमी बि न सघंदा आहिनि हिन कारणु बारिश जे मौसम में असां चवंदा आहियूं की न अचनि माण्हू ऐं छुटियुनि जे टाइम ते अचनि विचले मौसमनि में अचे जंहिंमें थधि औरि गर्मी भई वेंदे जो टाइम हूंदो आहे जीअं अक्टूबर खां सत सैप्टेंबर अक्टूबर जो टाइम हुतां इन में घुमण में बाज़ारनि में इलाही रौनका हूंदियूं आहिनि हिन टाइम ते माण्हू शॉपिंग कंदा आहिनि छोकी ॾियारी अचण वारी हूंदी आहे टूरिस्टनि में बि कुझु नयो नयो ॾिसण खे मिलंदो आहे हिते अची करे